बे हेदफनखौ आङो बै बेंथलनि रनेन दखानदारनि दखानाव बायदोंमोन एकसुलि आं गोबावसै बे हेदफनखौ बाहायनाया मोजांखौनो मोनदों मोजाङानो आरो बे हेदफना मेक्सिमाम बोसोरनै बोसोरथामसोयानो जाबाय बाहायनाया दा बेखौ आं बाहायनानै मोजांखौनो मोन्दों मोनो होनोब्ला आरो गोबां सुबिदाबो जादों बे हेदफना आंखौ मददबो होदों गारि सालायबा मदद खालामो आरो बहाबा बहाबा हथाट खरि माबा मोनसे इमारजेन्सियाव राइलाय नांगौ फन राइलायनांगौ जायोबा हेदफननि थ्रुयै मोजां मानि रायज्लाय हरनो हायो आरो बिनि आवास रिंनायफोरखौ बुङोबा मोजाङानो रायलायनाय फोरखौ क्लियार खोनायो दा आंनि हेदफनखौ सासे लोगोया बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं हरनाय जायासै दा बेनो हरस्लायस्लाय नांगौबा आंनो बाहायगोन होन्नानै आं दोनबाय थादों आरो आं उनावबो बाय बबिसदआव जुदि गाज्रि जाबाय बायोबा आङो बे हेदफन एके हेदफनखौनो आङो बे दखानदारनाव थांनानै बायहैगोन आरो नङाब्ला आङो अनलाइनफ्राव अर्दार खालामनानै मांगायनानै लागोन आरखि दा गोबां मानसिया आंनि हेदफनखौ नुनानै बायबाय बेनियाव रनेननियाव थांनानै नाथाइ बिथांमोनहा आलादा आलादा थाइपनि आलादा आलादा बाहागोनि हेदफनखौसो लाबोफ्लांबाय थायो दा बेखायनो बिथांमोनहा आंखौ लानानैबो बायहैनो लेङो नाथाइ आंहा सम होनो हाया दा आङो सानदों मास मोननै मोनथामनि गेजेराव दस बिसथासो अर्दार खालामनानै आं बिसोरनो होनो